क्लासिक किताबमे सबसँ अच्छा हमराके कोडिङ्गके किताब अच्छा लगै छै कोडिङ्गमे ई होइ छै कि हम अपन लॉजिक डेवलप होइ छै आओर समझनेके छमता डेवलप होइ छै सब मतलब दिमागमे इनक्रीज आबै छै कोडिङ्ग पढ़ैमे प्रोग्रामिङ्ग पढ़ैमे जैसेकी मैथमेटिक्सके बुक हमरा हार्ड लगै छै अगर अच्छा से पढ़बै तऽ सबचीज आसान लगतै लेकिन हम अच्छा से पढ़ै नहि छियै लेकिन सबसे मस्त आबै छै कोडिङ्गके बुक कोडिङ्गमे ई होइ छै कि दिमाग डेवलप होइ छै लॉजिक डेवलप होइ छै सेन्टेक्स ईररके पता चलै छै दिमागमे इनक्रीज आबै छै शरीरमे फुर्ती अबै छै तऽ पढ़ैमे सबसँ अच्छा हमरा कोडिङ्गके बुक अबै छै मैथके बुक सबसँ बोर लगै छै हँ अगर पढ़बै तऽ अच्छासँ मैथमे भी समझमे एतै कोइ दिक्कत नहि हेतै अच्छासँ पढ़ै नहि छै कोडिङ्गमे ई होइ छै की कोडिङ्गमे गेम भी डेवलप कए लै छी सॉफ्टवेयर बनाए लै छी नोटबुक भी बनाए लै छी कोइ दिक्कत नहि छै कोडिङ्गमे